اگر آپ نے جوتے کا ایک جوڑا آن لائن خریدا اور آپ کو اس کی ڈنرٹیل کے حیثیت کے بارے میں کوئی تاجہ ترین معلومات مفصل نہیں ہو رہی ہے تو آپ درج ذیل اقدامات کو کر سکتے ہیں تاکہ اپنے آڈر کی حیثیت کو ٹریک کر سکیں